हम अपन इस्कुलमे बहुत हम अपन इस्कुलमे भा भारतीय वैज्ञानिकके बारेमे पढ़ने छी जे बहुत भारतमे बहुत सारा वैज्ञानिक छै आओर हम इस्कुलमे ओतेक डिटेलके साथ भारतीय वैज्ञानिकके बारेमे नहि पढ़ने छियै आओर फेर हम कॉलेज गेलहुँ तऽ कॉलेजमे हमरा भारतीय वैज्ञानिकके बारेमे बतायल गेल बहुतेक वैज्ञानिक एहन छलाह जे बड्ड नीक अपन सहयोग देलथि आओर ओहिमे सँ एगो गणितके वैज्ञानिक छै आर्य छथि आर्यभट्ट जे अपन गणितके बारेमे बतेलथि जीरो जीरोके यूज केनाय जीरो जीरोके खोज केलथि ओ अपन जीरो कतय लागै छै की भेलनि से बा ओसभ बारेमे ओ बतेलथि हे आओर हमर कॉलेजमे बहुत विस्तार रूपसँ भारतीय वैज्ञानिकके बारेमे बतायल गेल छथि आर्यभट्ट अपन बहुत बढ़िआँ सहयोग देने छथि